मेला गए हरिद्वार गए और बालाजी गए अरे वहाँ बहुत अच्छा लगा बहुत सारी सुविधाएँ वहाँ चण्डी देवी गए मनसा देवी गए नीमसार गए और अरे वहाँ बहुत सुविधा वहाँ खाना बनाए अपनी सुविधाएँ लेकर गए पेचावल और लकड़ियाँ वहाँ ढूँढे सब बढ़ियाँ बढ़ियाँ चीज़ें खरीदकर वहाँ बनाए खाए बच्चे गए और घर में सब लोग बढ़ियाँ वहाँ सुविधा और वहाँ बड़ी सुविधाएँ हुआँ बढ़ियाँ दस पन्द्रह दिन रुके खूब मेला घूमे खूब दूर दूर घूम आए और वहाँ बढ़ियाँ खूब अच्छा लगा खूब गाना बजाना खूब खूब सुविधाएँ वहाँ और खूब देखे खूब घूमे टहले बड़ी दूर दूर गए वहाँ नदी वहाँ नहाने गए खूब बढ़ियाँ बुढ्ढी मार मारकर नदी में नहाने गए सब लोग जितना परिवार के लोग रहे परिवार भरे सब कोई गए और सब कोई वहाँ बढ़ियाँ सुविधा बड़ी बढ़ियाँ सुविधा और वहाँ नदी में बढ़ियाँ नाव चलते हैं वह देखे और हम बैठकर वहाँ उई पार गए अरे बहुत सुविधा सारी सुविधाएँ हैं वहाँ बढ़ियाँ फ़ोन पइहेँ जहाँ जहाँ जाने को हो वहाँ वहाँ जा सकती हो आ सकती हो हर सुविधा है वहाँ ओ खूब अच्छा लगता है और जितना दिन मन हो उतना दिन वहाँ रह सकती हो और खूब झूला झूले और बच्चे लोगों को झुलाए और अरे वहाँ खूब चीज़ें सत्तन की खरीदकर बच्चों का खिलौना और खाने पीने वाली सुविधाएँ खूब खरीद खूब खरीद के वहाँ खाए पिए खूब लड़का खेले खिलौना सिलौना है खूब खरीदे और खूब खेले खूब अच्छा लगा और झूला झूले खूब पींग बढ़ाए खूब बड़ा अच्छा लगा वहाँ हम कहे फिर हम जाएँगे वहाँ मेला को तो लोग पूछने लगे कहाँ जाएँगे तो हम कहे हम जाएँगे बालाजी जाएँगे हम चण्डी देवी जाएँगे हम हरिद्वार जाएँगे और हम बालाजी हरिद्वार चण्डी देवी मनसा देवी और अरे बड़ी बड़ी दूर दूर जाएँगे वहाँ गाड़ी ट्रेन किया उसी में बैठ करके गए और बहुत दूर दूर गए खूब झूला मेला खूब देखे खूब गाए और खूब देखे हम बहुत सुविधाएँ हैं वहाँ जाओ बढ़ियाँ घूम घूमो टहलो और वहाँ दस पन्द्रह दिन रुको तो और बढ़ियाँ अच्छा लगता है वहाँ जब जाओ ओ जहाँ मन हो वहाँ जा सकती हूँ मेला गाड़ी से जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ पहुँच सकती हो फ़ोन में हाँ देखते देखते बहुत दूर पहुँच जाओगे फ़ोन से ना बड़ी सुविधाएँ हैं फ़ोन में यहाँ और चाहे जितना मतलब यह हुआ दिक्कत हुए तुम्हारे आगे चाहे जहाँ तुम हो फ़ोन से ना बातचीत करके तुम घर वापस आ जाओगे जा सकती हो भी आ सकती हो फ़ोन ही में यहाँ चाहे जहाँ हो चाहे जहाँ फँसे हो और तुम्हारी ज़रूरत हो कुछ भी हो जा सको आ सको और चाहे जितनी दूर तुम जा सकती हो फ़ोन से ही ना चली जाओ चली आओ चाहे जहाँ आदमी हो तुम्हारा चेहरा देख सकता है वह तुम्हारा चेहरा देख सकता है अरे बड़ी सुविधा है फ़ोन में हाँ